ہمارے علاقے کے نوجوانوں کو روزگار کے لیے بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں انسانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے اگر یہی کمپیئر کیا جائے کہ وہ کہ نوکری مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے جاب اپورچنٹیز ہیں نہیں ہیں تو اس کے حساب سے انسانوں کی گنتی زیادہ ہے جابس کے مقابلے میں تو انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے وہ بچپن سے پڑھائی کرتا ہے جوانی تک پڑھتا ہے تاکہ وہ اچھی تعلیمات حاصل کر کے ایک اچھی جاب لے سکے اور اپنے پریوار کو اور اپنے پورے گھر کو لے کے ساتھ میں چل سکے اپنی ساری ذمہ داریاں پورے گھر کی وہ اٹھا سکے لیکن آج اس زمانے میں جاب ملنا اتنا زیادہ مشکل ہوگیا ہے کہ ہزار میں سے کچھ سو بندے ایسے ہیں جن کو جاب مل پاتی ہے اچھی جوب وہ ڈزرو کرتے ہیں باقی یہی ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیلے لگا رہے ہیں کچھ نے پنواڑی کی دکان کھول لی کچھ نے راشن کی دکان کھول لی تو سب ایسے ہیں جو ٹھیلے اور دوکانوں پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو جاب اپورچنٹیز اتنی زیادہ مل نہیں پاتی ہیں از کمپیر ٹو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں اور ہمارے دیش میں تھوڑا سا زیادہ جاب اپورچنیٹیز کے لیے تھوڑا زیادہ ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اور اگر وہی دیکھا جائے تو کچھ بچے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر فارن میں جا کے وہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم ہماری جو تھوڑی سی ہلکی تھوڑی تعلیمات جو ہے رہ گئی ہے ہماری ہم اس کو پورا کریں گے باہر فارن میں جاکے جاب کر سکیں کیونکہ باہر اتنی زیادہ پاپولیشن نہیں ہے جاب اپورچنٹیز وہاں پہ زیادہ ہیں یہاں کے مقابلے لیکن وہاں پر یہ ہے کہ انڈیا سے زیادہ ہندوستان سے زیادہ ہی آپ کو وہاں پہ کام کرنا پڑے گا آپ کو زیادہ ٹیلینٹڈ ہونا پڑے گا کام کو لینے کے اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی انڈیا کے مقابلے آپ انڈیا میں بھی محنت کرتے ہیں لیکن انڈیا میں آپ کو سکھایا جائے گا باہر فورن میں آپ کو نہیں سکھایا جاتا وہ آپ کو جاب پہ رکھتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ پہلے سے ہی آپ نے وہ کام کر رکھا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے